रनिंग करण जे लाइ सुबुह या शाम कंहिं महिल बि मां कंहिं बि तरीक़े जे संगीत ॿुधणु पसंदि कंदो आहियां या कंहिं तरीक़े जी बि ओल्ड सॉन्ग ॿुधणु पसंदि कंदो आहियां या वरी कंहिं तरीक़े सां कंहिंजी फोन अगरि अची वई त हुन खे रिसीव करे अगरि मां सॉन्ग ॿुधां या फोन रिसीव करे हला त मूंखे टहलण में डुकण में इलाही सुठो लॻदो आहे औरि मां रनिंग खे दुगनो रनिंग करे वठंदो आहियां जंहिंसां मुंहिंजो शरीरु इलाही चुस्त फुस्त और फिट रहंदो आहे